मध्य प्रदेश में व्यापार अपने संचालन और उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का अलग अलग तरीक़े से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी नई नई जो तकनीकें आ रही हैं उनके बारे में प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं अलग अलग विभाग जैसे कृषि के संदर्भ में जो नई तकनीक आ रही हैं उसमें विभाग अपनी तरफ़ से म किसानों को और इससे जुड़े जो अलग अलग हितधारक है उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है वैसे यदि आप छोटी और मध्यम इकाई के जो व्यवसाय हैं उनके लिए आप देखेंगे तो नए नए तरीक़े के जो कौशल विकास के प्रशिक्षण हैं वो उपलब्ध कराया जा रहे है तो आप अलग अलग विभागवार देखेंगे तो विभागबार अलग अलग तरीक़े से तकनीक का इस्तेमाल और नवाचारों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने व्यापार और उत्पादन को बढ़ाने के लिए और इसमें मध्य प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि सरकार अपने तरीक़े से प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है सरकार अपने तरीक़े से किसानों को या दूसरे लोगों को एक्स्पोज़र विजिट्स पर ले जा रही है फिर उसके बाद जो अधिकारी हैं अधिकारियों को विदेश यात्रा पर या दूसरी जगह पर जहाँ बेहतर काम हुआ है वहाँ पर ले जा कर उनको दिखा रही है पढ़ा रही है समझा रही है ताकि ये जो तकनीक का बेहतर इस्तेमाल व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने में किया जा सके